ओ नमस्ते मैडम जी अस तुं'दी बेकरी दा बड़ा नाम सुने दा असैं केक आर्डर कराना हा इक बनवाना हा हां ते असें केक केह्ड़े केह्ड़े फ्लेवर न तुं'दे कोल असें तुस चाकलेट फ्लेवर दा केक बनाई देना डबल स्टोरी ते ओह्दे उप्पर शैल फ्लावर श्लावर दी डैकोरेशन होनी चाहिदी ते कन्नै दिवांश नाम लिखना ऐ ते शैल होने चाहिदा असें कल चाहिदा ऐ ते कल अस आह्नियै लेई जागे जां मैं औगी जां मेरे हस्बैंड औगे ते पैसे तुसें आऊं पे करूनी आं हु'न अच्छा अच्छा कोई नि जिल्लै कोई औगा ते मैं आप्पू बी देई ओड़गी शैल डैकोरेट शैल करेओ नेईं तुं'दा बड़ा नां सुने दा तां करियै तुसें फोन करा दे कि तुस घर केक बनांदे शैल बनांदे और टेस्टी हां हां शैल कलर होने चाहिदा चाकलेट कलर दा बनाना ऐ चाकलेट फ्लेवर दा ते शैल होने चाहिदा वाइट क्रीम उप्पर डैकोरेशन होनी चाहिदी कलरफुल फ्लावर होने चाहिदे हां शैल बनायो हां कल चाहिदा आप्पू लेई जागे अस कल आह्नियै ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक